गाने को प्रस्तुत करने से पहले उसके शब्दों को क्या है उसका किस प्रकार से उसमें शब्दों का संग्रह किया गया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हम उसी गाने को प्रस्तुत करते हैं जो लोगों के जीवन में एक प्रेरणा उत्पन्न करते हैं जो इस वक़्त के समय में समाज में हो रही विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के ऊपर नज़र डालते हैं शिक्षा गाना जो हम प्रस्तुत करते हैं उसके लिए शब्दों का चयन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हम इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं कि उस गाने को प्रस्तुत करने पे कहीं किसी प्रकार के लोगों को आहत तो नहीं हो रही है उस गाने के द्वारा हम लोगों को एक अच्छा संदेश मैसेज पहुँचाना चाहते हैं जिससे समाज में एक प्रकार से लोगों को प्रति जागरूकता उत्पन्न हो और ऐसे ही गानों को हम चयन करते हैं ऐसे ही गानों को हम प्रस्तुत करते हैं